आं दाखालै अनलाइनाव अर्दार खालामनाय फावथेननि सेता क्वालितियालाय मोजाङानोमोन नाथाय अबेबा अबेबा फावथेननि बलानो गनाय आरो फावथेननि खालारानो नाङा इंकानो रान्थाबजोबनाय